नमस्ते जी सर मुझे फूल लेना था शादी के लिए लेना था हाँ डेकोरेसन कराना है ना

हाँ इसी लिए जैसे गेंदे का चाहिए और लाल फूल है जो पीला फूल है और गुलाब जो गुलाब है गुलाबी कलर और व्हाइट है पीला है हाँ सर ये सब चाहिए था हम्म हम्म हम्म

अच्छा नहीं नहीं सूखे फूल मत देना सब जो ताज़े फूल रहना चाहिए

हाँ नहीं हाँ उसमें शादी में जैसे स्टेज सजाना था ना डोरोशन करना आना उसको भी कराना है ना सर

कितने किलो दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं इनका दाम बताइए फूल का यह हर एक का

अच्छा अच्छा वह जो लाल वाला फूल वह कैसा है गुलाब का

अच्छा

अच्छा ये सूखे फूल ना रहना चाहिए

हाँ शिकायत का ना मौक़ा मिले फूल का हाँ नर्सरी का आज लिया दोबारा नहीं लेंगे

ठीक है हाँ ठीक है सर समझ गई